सर जी मुझे आइस क्रीम चाहिए तो आप एक बार आपके पास कौनसी कौनसी आइस क्रीम हैं मुझे बता दो तो मैं ताकी आके ले सकूँ वहाँ पे इसमें और आपका रेंज कितना होता है आइ सक्रीम का इन आइस क्रीम में जो भी है और आपके उधर जैसे कि आसपास है ये तो नहीं है ना की आपके सब अच्छा है ना आइस क्रीम का जो भी है कंटेंट और आपके कोई शिकायत तो नहीं आती ना कोई मुझे क्या है ऐसा है कि अच्छी आइस क्रीम ऐसी चाहिए कि आजकल वो बहुत होता है ना कि खाने से कुछ तबियत का और इशू हो जाता है तो आपकी अच्छी है ना मतलब कुछ शिकायत तो नहीं आई है आज तक कस्टमर की

हाँ बताया और भी ये जैसे कि मुझे खरीदनी है तो आपके वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौनसी खरीदते हैं कौनसी ऐसी भी ज़्यादा खरीदते हैं उसकी वजह से मुझे भी ताकि देख हाँ ठीक है मैं मुझे हाँ तो आपका जैसे कि आपके बारे में हमें बताया है कि अपकी बहुत बिज़नस अच्छी देते हो आप मैंने सुना है बहुत तो हम आएँगे ज़रूर आपकी चोकलेट बार लेंगे हाँ हाँ मुझे देखना था हाँ मुझे यही देखना था कि मैं आपको कस्टमर आप कैसे बिहेव करते हो उस कस्टमर से ताकि आपके तो मैं वहाँ पे आऊंगा लेके लेने ज़रूर आऊंगा आपके वहाँ

सर आप ऑर्डर पे देते हो क्या जैसे कि जो जैसी डिमांड होती है उसी हिसाब से बनाते हो फ़्रेश देते हो आप हां हां इसीलिए मुझे तो क्या है कि सबके लिए तो बहुत से हमारे परिवार में भी बहुत से ये फ़ंक्शन है तो उसके लिए चाहिए तो सबको ही लेनी है और आप हैं ना ये शादी नहीं है शादी में इसके में इसमें भी क्या जैसे शादी में वो है ना आइस क्रीम का वो होता है ना

हां ठीक है हाँ ठीक है वो हाँ ठीक है वो मेम्बर जितने भी हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा तो आपकी जो भी वहाँ की फ़ेवरेट जो भी हम देखेंगे देख के आपको सर्च करके

हां अभी आपकी ये दुकान एक ही है या ब्रांच भी और भी कहीं पे एक ब्रांच है इसकी हाँ बहुत सारी ब्रांच है ठीक है हम आएंगे ज़रूर देखेंगे एक बार वहाँ पे आके हां एक बात और पूछनी थी मुझे हां आप जैसे कि अभी आप होम डिलिवरी भी करते हो क्या घर पे पहुँचाते हो क्या हम यहाँ से ऑर्डर दें तो हाँ ठीक है हम ज़रूर होम डिलिवरी देंगे ठीक है भाई अब आप आके भी देते रहेंगे और अच्छा लगेगा और भी मंगाते रहेंगे